مجھے کتاب پڑھنا بہت پسند ہے کچھ ایسی بھی کتابیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں جیسے کہانیوں کی کتاب اور اتہاس کی کتاب اتہاس میں ہمیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کیسے ہوتا تھا کب ہوتا تھا اس میں پہلے کے بادشاہوں کے بارے میں ہوتا ہے اور ان لڑائیوں کے بارے میں ہوتا ہے اس سے ہمیں یہ معلومات ہوتی ہے کہ کیسے ہمارے باپ داداؤں نے بہادری سے جنگ لڑیں اور جیت حاصل کی کہانیوں کی کتابیں بھی یہ ہوتا ہے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے جیسے کسی گاؤں کی کہانی یا پھر جانوروں کی کہانی مجھے تو کچھوے اور خرگوش کی کہانی بہت پسند ہے اس میں یہ ہے کہ کچھوا ہار کر بھی جیت جاتا ہے کہتے ہیں نا کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی اسی لیے ہمیں اس وقت تک کوشش کرنی چاہیے جب تک ہمیں جیت نہ مل جائے اسی طرح سے فلموں میں دیکھا جائے تو ہم ساتھ ساتھ ہیں یہ فلم بہت ہی اچھی فلم ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سب ساتھ ہیں تو گھرانے میں سب خوش ہیں اسی طریقے سے ٹی وی شو کے بارے میں بھی کہیں کہ مجھے کافی اچھے لگتے ہیں جیسے ٹی وی شو کا نام ہے جیسے کہ تیرے بن ہے عشق کیا اور بھی بہت سارے ٹی وی شو ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں مجھے یہ سارے چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور انہیں دیکھنا بھی مجھے بہت پسند ہیں